हैल्लो नमस्ते मैडम जी ठीक तुस सनाओ अच्छा मैं तुंदे इत्थै कश्मीर आई दी ही ते मैं तुं'दे इत्थै बैट बड़े पसंद आए ते मैं बैट लैने हे भला तुस केह्ड़ी केह्ड़ी लकड़ी यूज करने होन्ने ते किन्ने किन्ने दा बैट ऐ भला मि बी सनाओ हां आहो आहो आहो स्हानू बड़े पसंद ऐ पर तुस एह् कि'यां बनान्ने होन्ने केह्ड़ी केह्ड़ी इत्थै लकड़ी यूज करने होन्ने आहो आहो आ आहो मैं लैना पर एह् किन्ने दा बैट ऐ छे सौ रपे दा ऐ इयां मतलब एह् बी सनाओ भला केह्ड़ी शै के बैट केह्ड़ा शैल ऐ केह्ड़ा नेईं भला मी केह्ड़ा लैना चाहिदा केह्ड़ा नेईं हां जी आहो ए खरी खरी ठीक